की कहु कलम जे किनलहुॅं अहाँके जे नीक सोचि कऽ से लिखावट तऽ बनिहा अधे मे रुकि गेल महाराज आब फेर की हम अहाँके ई कलम किनब एना देखलियै हँ